ہماری پسندیدہ بائیک ہیرو ہونڈا ہے اور ہمیں میرے گھر میں بھی یہی ہے اور ہماری ڈریم بائیک بھی یہی ہے کیونکہ اس کی اور بہت سی کوالٹیز ہے جس کی وجہ سے اگر ہم فیوچر میں کبھی لینا چاہیں گے تو ہم اسی ہی لیں گے کیونکہ یہ سب سے آرام دہ بائیک ہے انسان اپنی پوری فیملی میں جس کے ساتھ چاہے اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے بغیر کسی بدتمیزی کے اور اور بہت سی بائیکیں ہوتی ہیں جس پہ بیٹھنا بہت ان کمفرٹیبل ہوتا ہے اور کچھ بائیک ایسی ہوتی ہے جو دکھتی اچھی ہے لیکن وہ آرام دہ نہیں ہوتی مگر اس بائیک میں اتنا آرام دہ ہے اور یہ بہت سکون دہ بائیک ہے کہ انسان بہت سکون سے اس میں سفر کرتا ہے اور فری ہو کے بیٹھ سکتا ہے اور اس کے کافی اچھے وہ گدے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان آرام سے اس پہ بیٹھ سکتا ہے اور سفر کر سکتا ہے اپنا اور سفر کے دوران خوشی کا اظہار کر سکتا ہے اپنا خوشی سے سفر کر سک